ویسے دلی سے چنڈی گڑھ جانے کے لیے چیزیں تو کافی ہیں مطلب آپ کار سے جا سکتے ہیں پلین سے جا سکتے ہیں یہ آپ بس سے جا سکتے ہیں ٹرین سے بھی جا سکتے ہیں میں جو ہوں پرسنلی اپنی پرنسل کار سے ہی پریفر کرتی ہوں جانا ہاں یہ میں مانتی ہوں کہ ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے لیکن مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ اگر آپ نے دلی سے چنڈی گڑھ کا اگر آپ نے ہائی وے دیکھا ہو ایک تو وہ ہائی وے بہت اچھا ہے دوسرا وہاں پہ جو ہے بیچ میں کافی جگہیں ہیں گھومنے کی رکنے کی اور کھانے پینے کی بھی آپ نے سنا ہوگا ایک بڑا فیمس وہ مورتھل کا ڈھابہ ہے تو میں تو اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہوں تو ضرور مطلب ہم بالکل کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہاں پہ رکیں وہاں کے پراٹھے کھائیں اور چائے پئیں اور آرام سے جائیں اور ایک مجھے لگتا ہے کہ ایک اپنی کار سے جانے کا ایک فائدہ یہ رہتا ہے کہ آپ اپنا ٹائم لے کے جا سکتے ہیں آپ کہیں بھی رک سکتے ہیں آج کل تو جیسے ہوتا ہے نا ریلس بناتے ہیں فوٹوگرافی کر سکتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ جیسے میرا ایک چھوٹا بچہ ہے تو اس کے ساتھ اور بھی آسانی ہو جاتی ہے کہ میں میری کار ہے اب میں اس کی کتنے بھی کھلونے لے جاؤں کچھ بھی کر لوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میں اس کا ایک چھوٹا سا فولڈنگ بیڈ لے جاتی ہوں تاکہ وہ آرام سے سو بھی لے کھانے پینے کی میں جتنی چیزیں ہوئیں میں لے جا سکتی ہوں صرف ڈگی میں ڈالنا ہے اور چلنا ہے اور باقی سب جگہوں میں ایک تو پلین میں ہو جاتا ہے اتنا کیری نہیں کر سکتے ٹرین میں بھی کب تک اتنا کرو گے اور اپنے گھر کے کھانے کی بات اسپیشلی جب بچوں کی آتی ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ گھر کا ہی انہیں دے اور باقی اپنی فیملی کے ساتھ تو اچھا ہی لگتا ہے کہ اگر آپ کار میں جائیں رکتے رکاتے تھوڑی مستی کرتے ہوئے کنوینیٹ رہتا ہے اور جیسے میں بھی ڈرائیو کر لیتی ہوں میرے ہسبینڈ بھی کر لیتے ہیں تو وہ ایک پہ بھاری بھی نہیں پڑتا کہ ایک پورے پانچ گھنٹے بندہ چلا رہا ہے تو اچھا رہتا ہے